हैलो आं जी हैलो किश निं आं आये दे निं तुस रुट्टी बनाई दी में कोलै दे लेट होआ दे बच्चें रुट्टी खानी खानै गी बनाए राजमांह ते मटर पनीर बनाए ते तुस आक्खा दे भला उद्धर में फिल्म दिक्खनै गी जाना ते तुसें कटाई टिकट आं ते कम्म ऐ दुकानां उप्पर जां नेईं फिर कुस फिर कुस दिन जाह्गे आं आं ते उस दिन बच्चें गी बी लेई आह्गे जिस दिन छुट्टी होग ते अच्छा उस दिन गै आह्गे आं ते ठीक ऐ ठीक ऐ भी ठीक ऐ भी आई जाओ घरै गी तुस एह् ठीक ठीक